हेलो देखिऔ जे हम छिए से युवा छिए तऽ हम पुछैलए चाहै छी जे नहि सएह जे गाम हइ गाममे हँ

सबकिछु बनि गेलै हँ हँ आएँ कि भेल भेल तऽ

ई गलीमे मेन रोड आओर बना देलक सबकिछुके यानी पानीके बेबस्था देलक

हँ बिजली हँ बिल मिलि गेलऽ हँ हँ ठीक अँ चलू ठीक छै तऽ रखै छिए हम